आज का समय बहुत ही डिजिटल समय हो गया है पहले क्या था कि पहले मोबाइल सबके हाथ में नहीं था और नया नया मोबाइल नहीं आया था छोटा मोबाइल था इससे क्या होता था था अड़ोसी पड़ोसी किसी का भी फोन आता था तो पड़ोसी बात कराते थे व्यवहार अच्छे रहते थे की हमारे किसी का फोन आया तो बात करा दिए और आज क्या हो गया है कि हाथों हाथ सभी के हाथों में जो है बड़े मोबाइल आ गए हैं जिस वजह से काम आसान हो गया है अब एक जगह से दूसरे जगह पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा और मोबाइल के द्वारा सारा काम डिजिटल होता जा रहा है अब जो है बहुत फ़ास्ट काम हो रहा है पहले क्या होता था कि पहले छोटा मोबाइल था तो बैंक में जा के पैसे लगाते थे और तब वो पैसा वहाँ से भेजता था फ़िर यहाँ से लोग जाते थे पैसे बैंक से निकाल के ले आते थे अब है अब तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है पैसा और किसी से कोई समान खरीदे दुकान पे गए तो पैसे से मोबाइल से जो है पैसे दुकनदार को दे देते थे और सामान हम लोगों को मिल जाता है इससे क्या होता है कि इससे होने के बाद जो है और कुछ नुकसान भी हो गया है डिजिटल डिजिटल होने से कुछ इंसानों को अन्दर बुराइयाँ आ गई हैं जैसे कि अब सबके हाथ में मोबाइल है चार लोग एक साथ खड़े हैं आपस में तो सब मोबाइल में ही घुसे रहते हैं आजकल बच्चे सो के उठते हैं तो मोबाइल माँगते है इससे क्या होता हैं बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं और बच्चे रोते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए कोई वीडियो देख रहा है कोई कुछ कर रहा है इससे पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पता है बच्चों के और आपस में जो है नजदीकियाँ जो हैं दूरियाँ में बदल गई है जैसे कि चार लोग आपस में पहले बात करते थे हाल समाचार लेते थे अब क्या है कि सब अपने अपने मोबाइल में कोई फेसबुक चला रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है आपस में एक दूसरे से हाल समाचार भी नहीं लेते हैं यह बुराइयाँ हैं